गौरमैंट दी जियां बड़ियां स्कीमां चलदियां न उंदियां बड़ियां फैस्लिटियां जेह्ड़ियां असें मतलव लोकां दे होंदियां पर एह् ऐ जे ग्रांऽ च ओह्दा इन्ना होर मतलव कि यूज नी होंदा क् एह्दा मतलव खास कोई उनें कोई बी बैनिफिट नी मिला दा ऐ क्योंकि अज्ज मैं जियां इक्क ग्रांऽ च रौह्नी ऐं अगर साढ़े इध्दर कोई बमार बी होई जा असेंगी बसोह्लो जाईयै हस्पिटल असैं इध्दर जाना इध्दर मतलव नार्मल इलाज़ होंदा जियां मतलव की थोह्ड़ी थोब्ड़ी बौह्त जिसी परेशानी अस दै रिलेटिड इलाज़ मिलदा बाकी नेंई तां कोई सिरियस प्रावलम होई जा कोई जादा बमार होई जा असेंगी ना कोई ओह्दा कोई इलाज़ नी मिलदा असेंगी कुतै जम्मू पठानकोट मतलव की होर हस्पिटल जाने तांई बोलदे न क्योंकि इध्दर पूरा इलाज़ नी ऐ और इयां ऐ कि इध्दर सिर्फ इन्ना ऐ की नार्मल दवाईयां बगैरा मिलगियां जियां नार्मल बंदा बमार होंदा ऐ उस दे रिलेटिड दवाई बगैरा एह् इलाज़ होंदा ऐ कोई सिरियस प्रावलम होई जा तो ओह्दा इत्थें कोई ओह् नी ऐ और बसोह्ली बी फिर बी इन्ना बी ऐ और जिस ग्रांऽ च में रैह्नी ऐं उत्थें ते बस इक नार्मल डिसपैंसरी ऐ बनाई दित्ती जिध्दर इक अध्दा कोई डाक्टर होगा जां फ्ही नार्मल थोह्ड़ी बौह्ती बुखार जुखाम आह्लियां दवाईयां होंदियां बस होर कुछ एह्दे शा जादा नी ऐ अगर जियां कोई बमार होईया जियां इक मेरी फ्रैंड ही उसी मतलव सप्प नै डंग हा मारे दा ते ओह् एह् ऐ कि अगर जल्दी होस्पिटल नेंई पजांदे ते एहो हा कि उसी बचाना मुश्किल होई जाना हा और उस टैम असें एह् लग्गेआ कि इध्दर होस्पिटल और इक अच्छी डाक्टरें दी ऐ हैल्थ केयर फैस्लिटियां ओह्दा होना किन्ना जरूरी ऐ जो कि इध्दर हैनी ऐ असेंगी मतलव की जियां आईया की छोटे बच्चें गी इंजैक्शन बगैरा न असें तां बी त्रीऽ किलो मीटर दूर आईयै ओह् मतलव जेह्ड़े महीनें दे इंजैक्शन लगदे न ओह् तां जाईयै लगदे न कि घरे लाग्गी जियां कोई ओह् आईया बैसा कुछ नी ऐ और जादा तो जादा एह् ऐ कि इन्ना ते सारे होना चाही दा कि बंदा थोह्ड़ा बौह्त बमार होऐ एह्दा लाग्गे होना चाही दा असें फिर बी त्रीऽ किलो मीटर इन्ने दूर जाईयै फिर थोह्ॅड़ा जा इलाज़ मतलव की जियां कोई बमार ऐ इसी असैं चैक्क कराना ते चलो इन्ना बी नी ऐ कि असें केह् आखदे बमार ऐ असें घरे लाग्गी जाईयै लाज़ कराईयै ऐसी ओह् ऐ ई नी ऐ मतलव की बमार होऐ कोई बंदा असें गी बड़ी परेशानियें दा सामना करना पौंदा ऐ और में चाह्न्नी आं कि केह् आखदे अज्जे दे टाईम उप्पर मतलव मैं नी चाह्नी मतलव सारे चांह्दे न की अग्गें बी कुछ ना कुछ मतलव की एह्दियां फैसलिटियां अगें असेंगी मिलन जेह्ड़ियां कि बड़ियां गै घट्ट न हून हल्लें तक बाद दा पता नी और एह् ऐ कि साढ़े इध्दर दे नार्मल बस इयां मैडिकल स्टोर होंदा इस हिसाब दियां डिस्पैंसरियां दित्ती दियां और कुछ नी ऐ बस इन्ना ई ऐ और एह् ऐ की अज्ज अज कल ते लोग बमार बी बड़े होंदे न और इस हिसाब दे बाकी नेंई तां एह् जरूरी ऐ कि हस्पिटल च असें सारी सुविधां मिलै कि एह् एह् चीज़ असेंगी चाही दी ऐ कि एहे होऐ इत्थें एह्दे कारन असेंगी कुछ न कुछ ओह् मिसै कोई बा जरूरती दे हिसाब दी ओह् चीज़ मिलै एह् नी कि जियां कि बिमार गै होईया राती असैं उसी हस्पिटल हस्पिटल तक पजाना ऐ ता इसेंगी किन्ना कोई इक्क घैंटा ते लग्गी जांदा जेह्ॅदे कारन ओह् अग्गैं कोई जेह्ड़ा बमार ऐ ओह् सिरियस जादा कोई प्रावलम होई जा पर हस्पिटल पुजदैं मैकसिमम की बड़े सारे डैथ तां ई होई की हस्पिटल टाईम तक नेंई पुज्जने दे कारन अगर साढ़े घरे दे लाग्गी कोई मतलव की कोई ऐसी सुविधा होंदी मतलव की कोई ऐसी चीज़ होंदी ते असें गी बड़े सारें दी बड़ा गै अच्छा होना हा पर हालें तक्क ता ऐसा कुछ नी और में चाह्ना आं कि एह् चीज़ जल्दी जल्दी साढ़े ग्रांऽ तक पुज्जै और और ठीक होई जाए इस मतलव की लोकैं इस परेशानी तो करवानै तांई और इक गल्ल होर ऐ कि अज कल त फ्री इलाज़ बी चले दे न गौरमैंच हस्पिटल बगैरा मतलव कि उध्दर फ्री हस्पिटल च इलाज़ जेह्ड़े होंदा न ओह् थोह्ड़े होंदे न पर कुछ मतलव की बड्डे मतलव की असेंगी जिध्दर अस नेंई पुजदे मतलव की दूर हस्पिटल न उत्थें इंदे बैनिफिट मिला दे न एह् नी ऐ कि इंदा ओह् नी ऐ पर एह् ऐ कि ओह् थोह्ड़े दूर होई जंदे उंदे तक पुजदैं पुजदैं बड़ा टाईम लग्गी जंदा ऐ और एह् ऐ कि है पर बल्लैं बल्लैं साढ़ै इध्दर बी एह् सब होई जा